میرے علاقے میں بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہیں جو کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے میرے علاقے میں ندی بھی موجود ہے اور کئی سارے تالاب بھی جس کے اندر بہت ساری مچھلیاں پائی جاتی ہیں ان مچھلیوں کو مچھوارے آ کر کے پکڑتے ہیں اور پھر بازار میں بیچ کر کے اپنا کاروبار چلاتے ہیں اس کے علاوہ میرے علاقے میں بہت سارے باغ ہیں جن میں امرود انار اور آم کے باغ کافی مشہور ہیں ان باغ میں سے پھل بیچنے والے پھل خرید کر کے لے جاتے ہیں اور بازار میں جا کر کے بیچ کر کے اپنا کاروبار بہت اچھے سے چلاتے ہیں اس کے علاوہ سب سے خاص بات میرے علاقے کی یہ ہے کہ میرے علاقے میں بہت ساری زمین موجود ہے جس پر کسان کھیتی کرتے ہیں اور ان فصلوں کو بیچ کر کے اپنا کاروبار اچھے سے چلاتے